हमारे हमारे राज्य में धार्मिक नेता तो ठीक है पर धार्मिक हस्तियाँ जरूर हैं एक तो मिश्रा जी हैं प्रदीप जी मिश्रा और एक वो वो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी उनने तो सनातन धर्म बनाने के लिए तो पूरी जान लगा दी है कि सारा संसार सनातनी हो जाए और उनके उनके सुझाव उनके जो उनकी जो बातें हैं वो जो बोलते हैं उनसे अपने जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और उनके बोलने से मेरे हिसाब से तो मनुष्य अगर दुराचारी भी है तो वो स्वचारी हो जाएगा यानी उसका अपना वो दिमाग तो बदलेगा वो ये पक्का है क्योंकि वो जितना बोलते हैं तो मन में तो आता है कि हाँ जो अपन सुन रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं अब और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी तो बहुत ही और अपने प्रदीप जी मिश्रा जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं उनके बोलने से ही अपने मन में इतना ज़्यादा धार्मिकता आ जाती है कि ऐसा लगता किसी को कुछ भी नहीं करना सब अच्छा ही अच्छा करो झूठ मत बोलो दुराचारी में नहीं बनान बिल्कुल अच्छे बने रहो और भगवान करें ऐसी ही बुद्धि रहे अपनी क्योंकि उन्होंने जीवन को पलट दिया है इतना ज़्यादा बोल है इतना ज़्यादा समझाया है कि जीवन ही बदल गया मैं खुद सुनती हूँ तो मेरा खुद का जीवन कुछ अलग हो गया है पहले से पहले से मतलब इतना बदल गया है कि मुझे खुद को ऐसा लागता है अपने आप में किसी को कष्ट नहीं देना किसी को परेशान नहीं करना किसी को कुछ अशब्द नहीं बोलना अच्छी अच्छी चीज सुनो अच्छा अच्छा दान धर्म करो जो अपने से बन जाए वो अपने देश के लिए करो और हमारे यहाँ जो ये दोनों हस्तियाँ है तो इतनी मानी हुई है कि लोग इतना इतने बावले और इतने वो हो गए कि उनके बिना रह ही नहीं सकते इतना सुनते हैं कि जहाँ भी आता होगा तुरंत लोग उनका प्रवचन और ये सब सुनने को एक सेकेंड नहीं लगते तुरंत तैयार हो जाते हैं कहीं भी उनकी कथा भागवत होती है तो तुरंत लोग सुनने चले जाते हैं